हेलो हम ने पनीरके सब्जीके रोटीके जे ऑनलाइन केलहुॅं से एखन तक नहि आयल हँ हमरा कतौ जाइयोके नहि छै हम कहलियै जे एखन तक नहि आयल हँ तऽ कहलकै एक मिनटमे आबैयासे एखन तक नहि आयल हँ हम एहि दुआरे कतेक इन्तजार करब ई दुआरे बहुत लेट भए रहल यऽ हमरा जायके तै दुआरे बाट ताकि रहल छी एखन तक नहि आयल हँ ओकरे इन्तजारमे बैसल छी बता रहल यऽ हमरा एक मिनटमे आयत दस मिनटमे आयत एखन तक नहि आयल हँ एहि दुआरे जल्दी जल्दी हम सब चीज केलहुॅं जे चलि जायब लेकिन ओ जल्दी से आयल हँ नहि तै दुआरे हमरा लेट भए गेल हँ जल्दीसँ नहि आएल हँ आब की करब हम ओहि दुआरे हमरा बहुत लेट भए रहल यऽ जानलियै तऽ ई कयलासँ हमरा की फायदा तहन तऽ हम ई नहि करितहुॅं आर्डर तहन तऽ हम अपना घरोमे बना सकैत रहौ लेकिन एखन तक नहि आयल हँ